کھانا پکانا کے اعتبار سے مجھے دلیا پکانا زیادہ پسند ہے اس لیے کہ وہ بننے میں وقت بھی کم لیتا ہے اور مسالے اور لاگت بھی کم لیتا ہے ایک مرتبہ اس میں ڈال کے کوکر میں یا جس چیز میں بھی آپنے بنانا ہے اس میں ڈال کے ہلکی چولہے کو ہلکا کر کے آپ کسی دوسرے کام کو بھی کر سکتے ہیں وہ بن کے تیار ہو جاتا ہے خود بخود دوسرے ایک سرید جس کو بولتے ہیں شوربے میں یا پتلی دال کے اندر پکی ہوئی روٹی یا باسی روٹی ہوتی ہیں وہ اس میں ڈال کے پکا لیتے ہیں اس میں کچھ سبزیاں بھی ڈالی جا سکتیں ہیں ہری سبزیاں ڈال لیتے ہیں دلیے میں بھی ڈال سکتے ہیں ہری سبزیاں پالک لوکی ٹنڈا یا مولی وغیرہ تو جب یہ بنانا آسان ہے تو اس کا پچنا بھی آسان ہے یہ جو ہے تحلیل ہونے میں ہضم ہونے میں بھی یہ آسان ہوتا ہے اور طاقت کے اعتبار سے اور کھانوں میں سے طاقت کے اعتبار سے کم نہیں ہوتا زیادہ ہی ہوتا ہے